आजकल नलके पानि भेटै लागलै हँ जाहि से हमरा आरके जिन्दगी बहुत ही सरलतासँ बितैत छै किएकि पहिले चापा कल चलाबैत चलाबैत बहुत ही हाथमे दर्द होयत रहै लेकिन अब नलके पानि से नलके घुमावै से ही हमरा पानि मिल जाइत छै जे हमारे लिए बहुत ही अच्छा होइत छै